हेलौ आह खुलुमबाय ओह हेल' नोंथां जोंनिया थानाय न'आथ' एसे गाज्रि जानो हमबाय माने गाज्रियानो जाबाय दा बेखौ एसे गोदान बानायनायनि नङाबा वालफोरखौ बेराफोरखौ दर्जा खिरकिखौ एसे मोजां रिपेइयार खालामबोला जागौमोन नामा नङाब्ला वालखौबो नङाबा बिनि बादै एसे गोदानखौनो कनस्ट्रेक खालामोबोलाय मा बायदिथो जायो नोंथांनियाव बानायबा औ

औ औ हा औ बिदिब्लाबोथ' जागोन औ औ बिनिफ्राय बे औ औ जागोन होनबालाय जोंनि इन्जिनियाराव इन्जिनियारनाव थांनोसै थांनानै इसिमेटफोरखौ बानायसै लाबोनोसै ओमफ्राय मिस्ट्रिनो देखायनोसै ओमफ्राय मिस्ट्रिनो देखायनानै मिस्ट्रिया अके होनबा जोङो बे न' गंसे कनस्ट्राकशन खालामनायाव बेसेबां मेटेरियालस नांगौ जेरैहाय बालि अन्थाइ रड सिमेन्ट इटा बेफोरखौ जोङो माबानाव थांनोसै आरो इन्डासट्रिफ्राव थांनानै सोहैनोसै इटाया पाच हाजार लायो ना दस' हाजार लायो बेखौ रायलायहोनोसै आरो जों ट्राक गंसेआव बेसेबां इटा लाबोनो हायो बेखौ जों खनसेआवनो लाबोनोसै बिनि उनाव द'खानाव थांनोसै आरो जोंहा रडनि दामा बेसेबां सिमेन्टनि दामा बेसेबां आरो बिनि बादै गजाल हा दबोयो ना बालि अन्थाइ बेफोरखौबो जोङो थांना रायलायहैनोसै जाया होनबा औ नोंथाङालाय मा सानो दालाय गाबोन खैथासोआव समखौ होदो दसथासोआवबा आहा सम मिलायगोनसे आंहाबोथ' बेलेक खामानि दङमोन दा नोंथांनि बुंनाय मथेबा मिलायनांसिगोन औ मिलायनानै बिनिफ्राय थांनोसै बबे जायगायाव थांगोन दालाय उदालगुरियाव थांगोन ना टंग्लायाव थांगोन ना हरिसिंगायाव उदालगुरियाव थांगोन ओमफ्राय थांनाया माजों थागोन ट्रेनजों ना बास ना कार ना बाइकजों थांगोन एह नोंनि नोंनि औ नोंहा कार दंखायो ना नोंनि कारजोंनो थांनो हागोन जों सानैबो जागोन दा बिनिफ्राय मोनसे माबायाव हाबग्रोगोनोसै जोङो हार्दवेर द'खानाव औ न' बिल्डिं कनस्ट्राकशननि मेटेरियेलखौ जोङो रड सिमेन्ट इटाखौबो बे द'खानावनो मोनगोन खोमा हार्दवेर दखानाव औ मोनोब्लाय जों ज'गा ज'ग खालामनोसै जमायै ओमफ्राय बिथनफोरखौ सोंना फैनोसै औ ट्राकसे इटा लाबोयोबा बिनि बेथ'ना बेसेबां लायो भाराफ्रा औ बेफोरखौ जों सोंना फैनानै बिनिफ्राय कनस्ट्राक होनोसै आरो ना मा मा बुङो हा औ औ दे होनबालाय दोन्थ' जासिगोन दा औ दे ओंम